सासे सुबुंनि जुनै जिउआव सोलोंथाइयाबो मोनसे गोनां आयदा बेनिखायनो सासे सुबुंनि थाखाय सोलोंनो गोनांखौ स्कुल जोबखांनायनि उनाव बियो गावनि गोजौसिन सोलोंथायखौ लानो हायो बे नङा दि बियो सोलोंथाय लानायनि उनाव गावनि न'खरनि फालांगि एबा गुबुन खामानिफोरखौ मावनो हाया बे नङा थिक बेबायदिनो स्कुल जोबखांनायनि उनाव गोजौ सोलोंथायनि थाखाय बियो सोलोंथाय लानायनि गेजेरजोंबो न'खरनि एबा समाजनि गासै खामानिफोरखौ मावलांफानो हायो मानोना सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों बेफोरो गासैबो थांफानांगौ होन्नानै साननो गोनां मानोना फरायनायजोंल' जिउआव जाफुंसार जानो हाया गासै नांगौखिनिखौ सोलोंनायजों लोगोसे लांफानांगोन अब्लासो मोनसे सोलोंथाया जाफुंसार जानायाव गावखौ देरहासार खालामनो हागोन बेनिखायनो गावसोरनि सोलोंथायखौ स्कुल जोबनायजों लोगोसे गोजौ सोलोनथाय लाहैनो हानायाव गावनि एबा समाजनि मोजां मुलाम्फा दङ बेखौ आं सानो